हां जी जी जी बोलिए हां जी हां जी बिलकुल करी ओड़गे तुस तां मेडिकल सर्टिफिकेट देना अपना ते होई जाह्ग कोई चक्कर नी ते बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट जेह्डा मेरे कोल ऐ मेरे साइन कराइयै प्रिंसिपल गी सबमिट करानां ओ ते थुआड़ी मतलब के जेह्ड़ी असाइनमेंट दी जेह्डी डेटशीट ऐ ओह् एक्सटेंड होई जाह्ग

जेह्ड़ा पेपर ऐ ओह ते अस्सी नंबर दा होना ते पास होने आस्तै उंदे चा थर्टी थ्री चाहिदे जेहड़े पास होने आस्तै जी ते जी जी ऐप्लीकशन च पासिंग मार्क्स मिली सकदे पर बच्चे दी मतलब शार्टेज नि होनी चाहिदी शार्टेज दा केस नि होना चाहिदा बाकी जेह्डा मतलब थुआढ़ी असाइनमेंट कम्पलीट होई सकदी अटेंडेंस जेह्डी अटेंडेंस जेह्ड़ी थुआढ़ी ओह् मैक्सियम सेवेंटी परसेंट होनी चाहिदी उंदी बजह् कन्नै तुस मतलब होई सकदे कम से कम आं बीह् दिन नी कल्ले नी दी कोई जरूरत नि मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिदा थुआढ़ा होर किश नेईं बस हां बिलकुल ठीक ठीक